हेल्लो हॅं हमर नाम मनीषा कुमारी छै बताऊ की अहाॅंके प्रोब्लम छै अच्छा अहाँके गाँव कहाॅं छै ओ आइ वोट कोन चीज के हय मुखियाबला या फिर अच्छा विधानसभाके ने तऽ की इसमे एहिमे जादा दिक्कत नहिये के हय अहाँ कोनो नेताके तऽ चुननही होबै अहाँ अपना क्षेत्र के जे हमर उम्मीदवार होइत अहाँके जे अच्छा से विकास केले होत अहाँके गाँव के मेन बात ई हय न कि अहाँके गाँवमे जे अभी भोट माँगे ओकरा सबके अहाँ के बैलेट या अब तऽ ओ बैलेट बला सिस्टम अब तऽ ई वी एम बला भी सिस्टम आ गेल है तऽ ओ बताबिये न के की केना भोट गिराबैके हय अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कयली पूछ लेली अच्छा कयली होइ छै तऽ इहे हय कि अगर देखू अगर बैलेट सिस्टम रहत ओहिमे तऽ ओ की होइ छै ने कि एगो उस संगक आदमी जे छै उम्मीदवार ठरा रहत ओहि सबके नाम रहै छै आओर ओहिके बगलमे उनकर चुनाव चिन्ह रहै छै आ बगलमे एक बटन रहै छै ठीक तऽ ओहे हय की ना ना कोई दिक्कत ना हय अहाँ जाउ आराम से आ मन स्थिर करू अहाँके जे भी ईहे हय कि भोट गिराबै के लेल तऽ अहाँ दोसर केकरो बात न सुनब बहुत सारा आदमी झांसा दै छै लोकके इहो चूँकि अपना जाती के आधार पर भोट देबय लागै छै ई सब छै ई सब ना हॅं जे देखब की जे आदमी विकास केलकै हऽ ओकरे देब आ बाँकी बात ओहे हइ कि जाउ जै छाप पर देबे के हय ओहि पर बटन क्लिक एकही बार करब दुबारा करब हॅं दुबारा करब ओ खराब हो जायत हॅं सब बैठ गया है भई अहाँ कीं हॅं जी जी कोइ दिक्कत नहि जब अहाँके लगत कि मतलब कोई दिक्कत हबऽ तऽ पूछ लेब हमरा से फोन कॉल करके पूछ लेब हॅं आब तऽ गाँवमे खूब चुनाव प्रचार चल रहल होइत हूँ आ जीतै बला के छै कोन छाप ठीक हय तऽ ठीक हय हॅं ठीक है ठीक ठीक राखू ठीक हय